हेल' आं मोनसे मा होनो आंनो मोनसे साहा बागान गायनो मोनसे जायगा नांगौ नोंथाङा मा जायगा होनदों मोनलाय नोंथांनिखौ आदसा आदसा आदसा मोनगोन ना साहा बागान गायनो आंनो मोनोब्लाथ' गोबाङानो नांगौ गैथाराब्लाबो जेन'बा बाजि बाजि बिघासो आदसा आदसा आदसा आदसा जामारोब्ला एसे थाबैनो नोंसोरो रायज्लाय लायदो रायज्लायनानै जुदि गासिबो फाइनाल जाजोबोब्ला साहा बागानावनो नोंथांमोननि मानसिफ्रानो गोबां खामानिफोर मोनगोन दङ दङ मोजाङानो आरो ओरैनो नोंसिनियाव मा मा आबाद मावो

माने साहा आबादा जाहैबाय लं टार्मस लं टार्मस आबाद बेयो मोनबायानो थायो आदसा आदसा आदसा दे दे जागोन दे दे गोजोनबाय